मां त न्यूज़ पेपर जी एडीटर आहियां ऐं हरेक न्यूज़ खे बारीक़ीअ सां ॾिसण जी मुंहिंजी आदति आहे त मुंहिंजे लाइ त हरेक कॉलम हरेक खेत्र ऐं हरेक फ़ील्ड ऐं हरेक केटेगिरी जाम इंपोर्टेंट हूंदी आहे बट मां ख़ासि ध्यानु ॾींदी आहियां अवेयरनेस जो टॉपिक छे छो कि मां ॾिसंदी आहियां कि अॼुकल्ह जे माण्हुनि में हिक शइ जाम घटि आहे हू आहे अवेयरनेस जंहिं जे करे हू फ़्रॉड ऐं लालच में था अची वञनि ऐं धोखा धड़ी जो शिकार थींदा वेंदा आहिनि हाणे तव्हां ॾिसो साइबर क्राइम बि डे बाय डे वधंदा वेंदा आहिनि पैसनि जो जाम फ़्रॉड जी जाम घटनाऊं ईंदियूं आहिनि चोरी मडर हेड़ो क्राइम बि जाम ईंदो रहंदो आहे त मां वधीक जेको फ़ोकस कंदी आहियां जेका पाट में हू अवेयरनेस जे पाट में जाम कंदी आहियां छो कि पाणि अगरि अवेयर रहंदासीं तेॾहिं महिल ई पाणि जनता खे पंहिंजे घर वारनि खे अवेयर करे सघंदासीं त अवेयरनेस पाट जाम मेन आहे ऐं हू मां जाम वधीक सुठी तरह पढ़ंदी आहियां हिन खां पोइ जेका इंपोर्टेंट नोटिफ़िकेशन चेंज़िस ऐं सरकारि जी तरफ़ा थींदा आहिनि हू पाट बि जाम असांखे सुठी तरह पढ़िणो पवंदो आहे छो कि रुल्स में अगरि कुझु चेंज हुजे जीअं हाणे सीआरे जो टाइम आहे त स्कूलनि जो टाइमिंग में केॾहिं महिल चेंज थी थो सघे हाणे जे को नओं रुल आयो आहे कि भई यूनिफ़ॉम जे मथां जे को स्वेटर आहे हू जे का बि ॿार आहे हू कहिड़े बि कलर जो था पाए सघनि स्कूल फ़ोर्स न थी करे सघे कि पंहिंजे स्कूल जो ई स्वेटर पाइनि त अहिड़ी तरह अलॻि अलॻि नोटिफ़िकेशन्स ईंदा रहंदा आहिनि गवर्मेंट जी तरफ़ा अलॻि अलॻि रुल्स ऐं इंपोर्टेंट गाइड लाइंस ईंदी वेंदियूं आहिनि हू बि असां वधीक ध्यान सां पढ़ंदा आहियूं ऐं रुल्स रेगुलेशन्स खे ट्राफ़िकनि जा नियम ईंदा रहंदा आहिनि पुलिस जी जे का न्यूज़ हूंदी आहे क्राइम जी जे का न्यूज़ हूंदी आहे ही सभु त पढ़ंदा ई आहियूं बट ख़ासि ध्यान मां अवेयरनेस जेतिरी बि न्यूज़ आहिनि हुन में ख़ासि ध्यानु ॾींदी आहियां छो कि असां अवेयर थींदासीं तेॾहिं महिल बि असां जनता खे अवेयर करे सघंदासीं त असां लाइ अवेयरनेस जी न्यूज़ जाम महत्व रखंदी आहे